नोंथांहा माबा फारसेल थांखि एबा मिजिंथिनाय दं नामा जायनि फारसे नोंथाङा खामानि मावगासिनो आरो बेसेसिम सहैनो थाखाय नोंथांखौ माया थुलुंगा होयो